हाँ बोलिए क्या लेना है हाँ जी ये बीज भंडार है यहाँ सब्जी का बीया मिलता है आप क्या लीजिएगा नहीं यहाँ सब्जी का मिलता है बीज कौन सा लीजिएगा कद्दू झींगा बैंगन टमाटर फूल गोभी बंदा गोभी सब का मिलता है बीज बोलिए आप क्या लेंगी हाँ कद्दू का बीज है एक बीज पड़ेगा आपको पाँच रुपया

वो भी पड़ेगा आपको चार रुपया पर बीज करेला का पड़ेगा तीन रुपिया आपका कों आपको कौन सा लेना है लेना है जी क्या चीज का हाँ है वो भी बीज है वो आपको दस रुपिया का पचास ग्राम मिलेगा

क्या चीज का नहीं हाँ राजमा का भी बीज मिल जाएगा ये बीज बीज भंडार है मेडम सब चीज का बीज मिलेगा बोलिए आपको कौन सा लेना है

हाँ बताइए हाँ बताएँगे बोलिए कद्दू का बीज लीजिएगा कद्दू को आप पानी में रात भर भिगो दीजिएगा उसके बाद में मिट्टी में खाद डाल के उसको अच्छा से हाल बना दीजिएगा हाल बनाने के बाद ऊ बीज को कम से कम इंच नीचे गाड़ दीजिएगा सीधे भी और ऊपर से मिट्टी छिड़क के हल्का पानी छिड़क दीजिएगा बीज उसका भी इसी तरह जमीन को हाल बना दीजिएगा हाल बना के और उसको पानी में भिगो दीजिएगा रात को सुबह जमीन को अच्छा से खाद लेके कीटाणु मारने वाला पौधा ऊधा देके जमीन को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा उसके बाद उसको कियाई बना के एक एक बीन्स का बीज रोप दीजिएगा हाँ एक इंची करके डालना पड़ेगा

झींगा को भी इसी तरह रात में पानी में फूलने दे दीजिएगा जमीन को पूरा हाल बना के उसमें खाद दे दीजिएगा कीट मारने का दवाई छिड़क के मिट्टी को अच्छी तरह से स्वच्छ कर दीजिएगा उसके बाद वो बीज गाड़ दीजिएगा ठीक है ठीक